हांवें फाटल्यां दिसांनी ए फोर सायज पेपर ओर्डर केल्ले ऑनलायन आमचो तो राजेश आसा पळय ताजे कडेन ते मेळटा म्हणल्यार ताजेर फोन नंबर बी तो सगलो घातिल्लो आसा पेम्फलेट दिल्ले ताजेर ते सगले आसा आनी ते सद्या ताजे कडेन इन स्टोक आसा पेपर इतले बरें आसा काय तुमकां आनी परत तुमचें ब्लिच्ड पेपर वापरपाची गरजशीं दिसचीना आसा ताजो कलर ब्रावन पूण तो सगळे कडेन यूज करपाक जाता